جی بولیے اوكے اچھا جی بتائیے كتنے لوگ ہیں

بالكل ہے جی میم بتائیے آپ كو كتںے ٹائم پہ چاہیے اوكے اوكے اوكے اوكے میں صاحب كو بتاتی لیکن سیون سیٹر آپ كو مِل جائے گی بكنگ کے ایک دِن كا چارج اِس کا لگے گا آپ كو پندرہ ہزار روپے اوكے ففٹین تھاؤزنڈ تو اِس میں آپ كو یہاں ٹیمپل بولنا ٹیمپل گُھما دیں گے اُس میں آپ كو ہم ایک دو چیز یہاں كی اور آپ كو ہم ایکسٹرا میں دِكھا دیں گے تو آپ كو کوٮٔی ایشو تو نہیں ہے اوكے نہیں میم وہ بات نہیں ہے دیكھیے ایسا ہے کہ یہ جو وہاں ٹیمپل جس ٹائم آپ جانے كے لیے بول رہی ہے میڈم وہاں پر بھی ہم لوگ كو مطلب پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اور ہم لوگ مطلب پٹرول خرچ ہوتا ہے تو بائک كا اتنا ایوریج مطلب لگ جاتا ہے تو اور وہ ایوریج بھی نكلنا ضروری ہے نا ٹھیک ہے اگر آپ ہم لے كے جا رہے ہیں بالكل میم تب بالکل میم آپ كو كسی چیز سے اتنی شكایت كا موقع نہیں ملے گا آپ كو اُس میں مائلیج پورا مِلے گا اور آپ كو كہ ہاں مطلب آپ كے ساتھ میں ایک وہ ہوگا کل ہاں ڈرائیور اور ساتھ میں ایک بندہ ایسا ہوگا جو آپ كو یہاں كی جو بیسٹ چیزیں پاپولر چیزیں ہیں وہ چیز سب آپ كو ٹور كرائے اُن كے بارے میں تھوڑا سا بتائے تو آپ بے فِكر رہیے آپ كو نا كوئی دقت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ كو نا پیسے زیادہ لگ رہے ہیں بٹ ہمارے حساب سے یہ بہت زیادہ مطلب مطلب نارملی پرائز ہے اتنا كوئی ہائی نہیں ہے اتنا كوسٹلی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ دیكھ لیجیے اگر آپ كو كمفرٹیبل لگتا ہے تو ادر وائز آپ كے پاس اور آپشن بھی ہیں اوكے اوكے اوكے اوكے تھینک یو میم ٹھیک ہے آپ گاڑی لوكیشن سینڈ كردیجیے گاڑی اور ڈرائیوروہاں پہنچ جائے گا اوكے اوكے بائی تھینک یو